सोनभद्र जिले में बहुत सारे लोकप्रिय एवं सामान्य पारंप्रिक व्यंजन खाद्य पदार्थ मौजूद हैं जैसे हम बात करें तो हमारे यहाँ लोग जब किसानी करने खेतों में जाया करते हैं तो उस दौरान हमारे यहाँ लिट्टी चोखा एवं तहेरी जैसी कई सारे व्यंजन बनाए जाते हैं इन व्यंजनों को बनाना काफ़ी आसान एवं कम समय में ही तैयार कर लिया जाता है जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का किसानी करते वक्त खेती में अनाज बोते वक्त लेके जाना है एवं वहीं जाके बनाना काफ़ी ही प्रसिद्ध माना जाता है इन व्यंजनों को बनाने के लिए हमें किसी बहुत ही अच्छे सामग्रियों की तो जरूरत नहीं होती है परंतु हमें कुछ सामग्री की ज़रूरत होती है जैसे हमें सत्तू एवं गेहूँ के आटे की जरूरत होती है बस इन्हीं दो तीन चीज़ों से ही हमारे यहाँ लिट्टी चोखा की सामग्री आसान तरीके से बन जाती है और जिसे सभी लोग बड़े ही खुश होकर खाया करते हैं यस जो व्यंजन हैं हमारे यहाँ संस्कृति को भी प्रदर्शन करते हैं आज के समय में आज के नए युवा जवान जिस तरीके से बाहर के खाने की ओर एवं फ़ास्ट फूड की तरफ बढ़ते जा रए हैं जिनसे उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है उन सबके मुकाबले हमारे यहाँ का अगर से यह हम पारंपरिक भोजन करें तो इससे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य की हानि नी होती है हमारा शरीर भी तंदरुस्त होता है और यह हमारे संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है क्योंकि अब यह किसी भी नए होटल में मौजूद नहीं मिलता है अगर से हम बात करें तो इन सभी व्यंजनों को पकाने के लिए हमें किसी विशेष स्थान की ज़रूरत नहीं होती इन सभी व्यंजनों को हम चाहें तो अपने घर में खेतों की किनारे एवं खेत खलिहान में कहीं पर भी बना करके खा सकते हैं खासकर के इस व्यंजन को मैं है ना ने के लिए महिलाऍं ठंडी के समय का प्रयोग करती हैं क्योंकि जाड़े के समय में हमें यह खाना बनाकर के खाने में बहुत ही अच्छा एवं बहुत ही टेस्टी लगता है